हेर जेलनि गिबि मोनसे मेजर नेगेटिब नेगेटिबिति बा प्रब्लेमआनो जादों हेरफल हेर जेलखौ हेर जेलआ जोंखौ स्टाइल खालामनो बानायो बे नंगौ नाथाय एसे उनाव जोङो जोंनि खानायखौ गुलांनायखौ नुनो मोनो बे मोनसे मेजर नेगेटिबिति बे प्रब्लेमआ बियो हेयारखौ बाहायोब्ला बे प्रब्लेमखौ जोङो नुग्रो नुनो मोनो बा नुखायो बेनो हेर जेलनि मोनसे गिबि आरो देरसिन प्रब्लेम बे जायनि थाखाय आं बे हेर जेलखौ बाहायनायखौ गारदों आंनि नेगेटिब रिभिउआ बेनो